हैलो हैलो प्रणाम ठीक यऽ हँ हँ हमही बाजै छी हमरा कहयके रहै जे हम एतए पढ़ि लिख लेलि एतना तक हम बीए सब कए लेलहुँ हँ लेकिन हम जे कोशिश करै छी जे हमरा अभी तक एकटा नौकरी नहि लागल हँ की दिक्कत भेल अप्लाइ करै छी नइ भए पाबैए कोनोमे सएह बात हमहुँ सभ किछु दय छियै पर पता नहि किआ नहि भए रहल छै कोशिश केनय छियै लेकिन तहियो अपनेसे करय छियै नहि भए पाबै छै पता नहि हँ से तऽ छै से तऽ हम की कहबै अहीँसभ न कहबै जे हम केहन छियै नहि छियै तहियो हम कोशिश करै छियै आगाँ फेर तहियो हम कोशिश करै छियै पढ़ाइके बारेमे पढ़ाइ करै छियै हम अभी हम नऽ भरलहुँ रह ई ई बीएड केलहुँ नऽ तऽ बीएड कए कऽ भरलहुँ फॉर्म टिचरमऽ शिक्षक शिक्षिका वालामऽ हँ शिक्षक हँ हँ से सभ केलियै अप्लाई तकर बाद फेर फेर बीपीएससीके भए गेलै तऽ ओहिपर हमरा करै पड़ै छै छै अब तऽ इंटर्व्यू पड़ै छै छै हँ मेहनत तऽ लागै छै हँ हँ हँ सएहसभ देखय छियै की कहलियै हँ हँ ओ कए लेले छिऐ वही मने पुरा निकसँ निकलि नहि पाबै छै मेहनत तऽ करै छी तैं सोचलिऐ जे अहाँसँ कनि पुछि ली हँ याद छियै कि नहि हँ तैं कनि अहुँसे राय लेना चाही जे अपन शिक्षकसभसँ जे कि कोना होइ छै बुद्धि लैमे की दिक्कत छै ज्ञान मिलै छै तऽ की एहिसँ हँ हँ तकर बाद सोचलियै रऽ शिक्षकके अपलाइ छोड़ि दय छी तकर बाद कहलियै जे बीपीएससीमे यानिकि बी डी ओमे करियै वएहमे कए रहल छी तकर बाद एहिमे होइए नहि की जानी ओ दए रहल छी ध्यान हम

ठीक छै तऽ ठीक छै राखू